हमारे उत्तरप्रदेश में उत्तरप्रदेश के बनारस में यहाँ पर प्रमुख धार्मिक स्थल जैसे बाबा विश्वनाथ की न बाबा विश्वनाथ का हम लोग दर्शन करते हैं यहाँ पर अब जैसे श्रावण मास में इलाहाबाद से गंगाजल को लाते हैं और बाबा विश्वनाथ को चढ़ाते हैं और शिवरात्रि के प शिवरात्रि पर बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं और इसमें पूरा पं एक दिन में पंचकोष पूरा करते हैं वे दौड़े दौड़े पुरा पंचकोष करते हैं और इसमें हमारे बनारस में बहुत से मंदिर है जैसे दुर्गा जी होगा और संकट संकट मोचन अहिल्याबाई होल्कर और यह मणिकर्णिका घाट हरिश्चंद्र घाट यह सब हैं और हम लोग ग गंगा आरती के लिए गंगा आरती के लिए अपना देते हैं वह दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखने के लिए हम लोग जाते हैं वहाँ से बड़े बड़े दूर देश विदेश से हमारे काशी में सब देखने के लिए गंगा आरती आते हैं और यहाँ पर एक वह नुक्कड़ टाइप का होता है मतलब अस्सी घाट पर अस्सी घाट पर होता है यहाँ पर वह होता है होली के होली के बाद यहाँ पर वह रंग बिरंगा कार्यक्रम होता है इसमें बड़े बड़े विदेश देश विदेश से कवि लोग आते हैं अपना हास्य व्यंग्य अपना करते रहते हैं यहाँ पर हमारे बनारस की नगरी में बड़े बड़े लोग आते हैं विदेशी आते हैं अंग्रेज लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए आते हैं सब यहाँ पर अपना दर्शन पूजन करते हैं बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करने के बाद अपना वे घूमने टहलने चले जाते हैं अर्पण करते हैं पूजा पाठ करते हैं अपना वे सौभाग्य प्राप्त करते हैं कि हम लोग काशी नगरी में बाबा विश्वनाथ की नगरी में हम लोग आए अपना वह हमारा सौभाग्य है कि हम काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी में हम आ गए ओर कित कितने लोग मोक्ष पाने के लिए बड़े बड़े दूर दूर से आते हैं बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए श्रावण मास में ओ श्रावण मास में बड़ी यहाँ पर बहुत भारी जनसंख्या में भीड़ होती है यहाँ पर काँवर काँवर के लोग लंबी लंबी लाइने लगा करके चौबीस चौबीस घंटे तक लाइन लगा करके वे जल चढ़ाते हैं श्रावण मास में सारनाथ में एक भगवान शंकर का एक मंदिर है वहाँ पर भी हमेशा पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर भी मेला लगता है दुर्गा जी का मेला लगता है और वहाँ पर शंकर भगवान का मंदिर है वहाँ पर बड़े बड़े लोग आते हैं देश विदेश से लोग आते हैं सारनाथ घूमने के लिए तो वहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध का वह जन्म स्थली है उसको देखने के लिए बड़े बड़े दूर से सब लोग आते रहते हैं और